हँ बोलो हँ हँ जोतल भए गेलै आब लगायब बैगन लगा दिऔ कार्तिक आरमे फड़तै भिण्डी रोपु करैला रोपि दिऔ खीरा ओहिमे खाद्य बीज दए कऽ पटा दिऔ खाद्य दिऔ बियनि दिऔ जे फली पड़तै कीड़ा मकोड़ामे मरतै पोटाश यूरिआ

हँ भोरे करैला की कहै छै खीरा भिण्डी बैगन अहाँकेँ लए कऽ चलि आबु की कहै छै कइता आ कइता रोपल गेल यऽ सजमनि रोपल गेल यऽ सजमनि एखन बहुत फड़त करैलो बहुत फड़त भिण्डीओ बहुत फड़त ओकरा कमैनाइ भए गेलै ओकरा पटेनाइ छै ओकरा खाद्य पोटाश पहिले देबै तकर बाद बीज देबै तकर बाद देबै यूरिआ दिऔ आ सबमे फुल पत्ती भए गेलै ओकरा स्प्रे करनाइ छै ओहो दवाइ लेनाई छै हुँ बहुत बढ़िऑं फड़ल यऽ मनक मनक टुटत ओहिसँ कम नहि ओकर मेहनत भेलै हँ तऽ उपजेबे ने करतै मेहनत भेलै हँ बढ़िऑं जकाँ तऽ उपजबै ने करतै आ लोककेँ अखनी जमीन छै आलु कार्तिक महीना उपजतै एखन नहि उपजतै हरा सब्जीटा उपजत मटी भीजल ठीक छै ठीक छै आलुओ रोपल भए जेतै मटीओ कोरायल भए जेतै ओहिमे खाद्यो बीज सरकार खाद्य बीज दिऔ आलुओमे तनिका भिन्डी टुटि गेलै हँ हरा मिरचाइयो टुटि गेलै मरचाइयो भी पौधा बढ़िऑं यऽ हँ हँ छोड़ै नहि छी तऽ देखिऔ बाजारमे बिकै छै कि नहि छै सब किछु आइकाल्हि ने महगाइ छै सब्जी मरचाइके चालिस टके छै बैगन छै पचास टके किलो आइ हँ दहु सब किछु हँ ठीक छै हुँ हँ की करतै लोक तऽखैबे नऽकरतै मजबुरी पर हर चीज नऽयुज करऽपड़तै लोककऽ गरीब लोक की करतै ठीक छै राखै छी राखु